हा हलो हा हरिओम केर थो ॻाल्हाए हा हा दीदी हा अच्छा हा हा हा जी जी हा हा आहे न हा बराबरि ॿियो कहिड़ा खपनि

भाई असां वटि गुलदस्ता बि आहिनि ऐं गुलाब जो गुल बि आहे गेंदे जो बि गुल आहे और चमेली जो बि गुल आहे तव्हां खे कहिड़े नमूने जा गुल खपनि अच्छा अच्छा हा मिली हा मिली वेंदा तव्हां खे इहो ऑडर कॾहिं खपे अच्छा परीहं खपे हा मिली वेंदा त तव्हां खे खपंदियूं हाणे गुलाब जो गुल जो अच्छा अच्छा ऐं ॿियो ॿियो छा खपंदव असांजे जीअं भाई मालाउनि में आम जा पत्ता बि पइजंदा आहिनि अंब जा पत्ता बि पइजंदा आहिनि उहे अलॻि सां खपंदव या मालाउनि में जोड़े करे ॾियांव अच्छा अच्छा असां तव्हां खे पहुचाए वेंदासीं पोइ ॿहिराणो तव्हां जो घणे वजे जो थींदो त पंजे वजे तव्हां पोइ कंहिंखे मोकिले छॾिजो मां उन खे ॿी वजे ताईं मोकिले छॾींदमि सॼो तव्हां जो पार्सल पैक करे हे न और ॿहिराणे जे असां वटि उहे बि मिलंदियूं आहिनि हिकु जेके अॼुकल्ह ॿहिराणे में झूलण जी मूर्ति जी मालाऊं आहिनि न उहे बि असां रखंदा आहियूं उहे अगरि तव्हां खे त तव्हां हू ऑडर घणो ॾियणो आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हां खे ऑडर मोकिले छॾींदो असां